दीदी आप मिठाई वाली दुकान से हाँ दीदी हमें पाँच किलो मिठाई लेना थी भैया के जनम आपके पास किस वेराइटी की मिठाईयाँ हैं हमें मावा वाली चहिए आप एक किलो मावा वाली कर दीजिए और कतरी वाली है वो कर दीजिए दो किलो और उस हाँ काजू कतली वाली हाँ खोवे वाली भी कर दीजिए ये तीनों कर दीजिए और आप पैसे बता दीजिए तो आप थोड़ा कम नहीं देंगी जी नहीं आप थोड़ा कम कर दीजिए थोड़ा तो चलता है नहीं हाँ हो जाएगा आप थोड़ा बहुत तो कम कर लीजिए आपको तो बैनिफ़िट होगा मगर थोड़ा बहुत हमारा भी तो सोचिए आपकी देखो पाँच किलो ले रहे हैं आप कहते थोड़ा बहुत तो कम लेते मगर पाँच किलो ले रहे हैं जो कि आपकी ही दुकान से ले रहे हैं और दूसरी दुकान से नहीं ले रहे हैं जी जी ठीक है तो आप बता दीजिए फिर कितने पैसे लें जी ठीक है तो आप दो चार दिन में घर पहुँचवा दीजिए जी धन्यवाद